खाना जैसे कि हमरा घरमे ही जादा सबसँ जादा अपना किचनमे खुदके खाना बनाना परिवारके लिअ खाना बनाना दाल भेल दाल चावल सब्जी किछु अलग जैसेकि शाही पनीर चिली पनीर चिकन चिली नान बाहरी जैसे एक्स्ट्रा कुछ नूडल्स मैगी चाउमिन बर्गर पिज्जा वगैरह डोसा जलेबी समोसा इएह सब घरमे बनाना बहुत ही जादा पसन्द पड़ पड़ै छै हमरा जैसे कि भेल ने मैथिल सभमे तऽ सबसँ जादा मीठा खाना पासन्द करत दही चूड़ा आम चिन्नी ई सभ तऽ जादा पसन्द करत तऽ घरमे जैसेकि दाल पूरी बना लिअ रोटी सब्जी किछु भी

जैसेकि बाहरके खानामे बर्गर बना लियौ ओकरा कैसे बनाना छै काफी टाइम लगै छै समोसा ओकरोमे तऽ कम सँ कम आधा घण्टा ऐसे ही अहाँके चलि जाइत आब बाहरसँ किछु किछु गेस्ट आबि गेल घरपर मेहमान सब आयल ओकरा लियऽ तैयारी करना खाना बनाना किछु देर आदमी पहिनेसँ लागि जाइछे ताकि टाइम नहि लागै कुिछु समय ओकरो दै पाबिये मेहमानो सभसँ किछु बाजू दू बात उनको सुनि दू बात अपनो सुनि तऽ किछु अच्छा मीठा बनाकऽ खानामे बनाना मिठाई रस जैसे रसगुल्ला मिठाई जैसे बनाते हैं उसमे थोड़ा टाइम लग जाता है बनाना बहुत ही जादा पसन्द अपना किचन ही सबसँ जादा अच्छा कार्य करना पसन्द पड़ता है अपना किचनमे गेलहुँ जे मनमे भेल ओ बना लेलहुँ बाहरसँ बाहर मतलब गेलहुँ ऑर्डर दियौ बहुत टाइम लागि गेल ठीक नहि भेल तबियत बिगड़ि जाइत खान पान सब पर बहुत जादा ध्यान राखे लऽ पड़ै छै जैसेकि हम तऽ जादातर घरके ही खाना पसन्द करै छिए घरमे ही सबसँ जादा सबकुछ हमराकेँ आबै छै बनाबै लऽ हम बनाबै छी छिए अपन घरमे सबे किछु खानपान किछु भी जैसे कोइ बच्चा बोल देलकै हमरा ई खायके मन छै मिठाई या फिर बर्गर चाउमिन कुछ भी मैगी तैगी सब किछु अपन घरपर ही सुविधा राखै छिए बनावै खातिर घरमे जैसे कि गेस्ट आबि गेल तऽ ई बनाय लियौ मीट मछली कुछ भी बना लियऽ अपन किचन गेलौहुँ सब किछु तुरन्त रेडी करि देलौहुँ